लोकांक शारांनी रावपाक आवडटा पूण जाता अशें कितें की चड जे शिकिल्ले लोक आसात जांकां आपल्या भुरग्यांचो फुडार सामको सुरक्षीत करपाचो आसा तीं आपल्या भुरग्यांक खूब शिकयता आनी तांकां व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी शिकपाक किंवा नोकरी करपाक धाडटात पूण मागीर जाता अशें कितें की गांवांत रावपी जे लोक आसात तांच्या खातीर तो मातसो त्रास जाता कारण समजा एक चली खंयच्या तरी एक शहरांत कामाक आसा आनी चलो एका गांवांत शिकला चलो पूण तो गांवांत रावता जाल्यार तें चली गांवांत येवपाक तयार आसना ताका शारांत रावपाची उमेद आसता म्हजो एक भाव आसा जो बरो जाडटालो बीन जो बरो जोडटा पूण ताचें लग्न जायनाशिल्लें कारण तो गांवांत रावता लोक म्हणटा गांवांत कित्याक रावता शहरांत रावपाक जाय आतां सगळीं जाणां आतां शारांतूच रावता पूण तशें ना गांवांत रावपा गांवांत एक वेगळें समाधान आसता एक वेगळें सूख आसता जेन्ना तुमी तस्त जातात शारांतले लोक तेन्ना मनाच्या शांती खातीर तुमी गांवांत येता आनी गांव तुमकां केन्नाच असल्या परकेपणान किंवा अशे हिडीस फिडस केन्नाच करना जें तुमकां कांय प्रमाणांत शहरांत पळोवपाक मेळटलें म्हणून म्हाका अशें दिसता की गांवांत रावपी लोकाक किंवा गांवांत रावन काम करपी नोकरी करपी चलयेक किंवा चलयाक अशें हिडीस फिडीस करचें न्हय किंवा तांकां कमी लेखचें न्हय